मैंने खाना बनाना पहली बार बारहवीं कक्षा की गर्मी कि छुट्टी में की जब मेरे घर में सभी लोग गर्मी की छुट्टियों में चले गए थे घूमने तो मैं घर पर अकेले था तो मैंने पहली बार खाना बनाना शुरू किया और मेरा खाना बनाने का पहला अनुभव बहुत खास नहीं था क्योंकि मैंने उस समय ठीक से अच्छे से उतने पकाया नहीं था खाने को और उतना स्वादिष्ट नहीं बनाया था